یہاں ناسک میں تو آمدنی کے کئی مختلف ذرائع ہیں اور ناسک جو ہے تو الگ الگ چیزوں کے لیے بھی مشہور ہے لیکن میں یہاں پر بات کرنا پسند کروں گی اپنے آبائی گاؤں کی مالیگاؤں کی جہاں پر زیادہ زیادہ پاور لوم چلتا ہے اس لئے جو وہاں کے جو نارمل ایک ایوریج لوگ جو ہیں تو ان کا وہ جو ہے تو اسی چیز کے اوپر جو ہے تو ڈپینڈ کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے تو مزدور طبقہ ہے جو پاور لوم چلاتا ہے اور یہی ایک جو مین سورس آف ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے تو مالیگاؤں میں تو میں یہی کہوں گی کہ ذرائع روزگار کے ذرائع کم میسر ہیں اور اگر کاش کہ میں ان کے لیے کچھ کر پاتی اور ناسک میں جو ہے تو تھوڑا بڑا شہر ہونے کی وجہ سے مختلف چیزیں اویلیبل ہیں لیکن یہاں پر بھی مجھے بہر صورت روزگار کے مواقع کی کمی ہی نظر آتی ہیں کیونکہ اکثر پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ کافی روزگار کی تلاش میں دکھ رہے ہوتے ہیں مطلب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تلا تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ یہ دونوں دونوں جگہوں میں یہ ایک چیز جو تو مشترک نظر آتی ہے اور کاش کہ بچے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن بس وہ ڈھونڈ رہتے ہیں یا پھر اس چیز کا انہیں موقع مل نہیں رہا ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ سچویشن میں پھنس گئے ہیں یہ جنریشن